مجھے ایک گاڑی بک کرنی تھی دو گھنٹے کا سفر ہے جس میں میرے امی ابو کو آپ کو پک اپ کرنا ہے اور دہرادون لانا ہے صرف دو لوگ ہیں انہیں کمفرٹیبل سیٹ دینا اور آرام سے لانا میں آپ کو دو ہزار روپئے دوں گی آپ کا انہیں صبح چار بجے پک اپ کرنا ہے اور چھ بجے دہرادون چھوڑنا ہے کرپیا انہیں ساؤدھانی سے لائیے گا میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر دوں گی واٹس ایپ پر آپ انہیں وہاں سے پک اپ کر لینا اور دہرادون چھوڑ دینا تھینک یو